आं जी आं जी भैन जी अच्छा किन्ना किराया ऐ अच्छा अच्छा तुस कदूं जा दे अच्छा चलो में दिक्खी लैनी आं कपड़े धोआ नी ऐल्ली में ते दिक्खी लैनी आं ते ओह् खमीरे बनाई लैयो तुस ते कड़ाह् में बनाई लैगी बबरू बी ठीक ऐ ठीक ऐ फिर में थुहानू सनान्नी आं सलाह करी लैने आं ते भी ठीक ऐ में आपूं पुच्छियै सनान्नी आं थुहानू चलो ठीक ऐ दीदी में थोह्ड़ा कम्म करानी ऐं बाद बिच भी में करनी आं फोन भी में पुच्छियै सनानी आं ना इंया जान खाई ओड़दे न मेरी भी में पुच्छियै सनानी आं ठीक ऐ